महाराज शार्क टैंक दी गल्ल कीती जाए एह्दे बारे अस बड़े सोह्ने मतलब कि अवगत न बेशक्क इसी दिक्खेआ घट्ट ऐ मगर एह्दे बारे च इ'न्नी नालेज ते ऐ ही ऐ एह्दे च करांदे केह् न ते केह् एह्दे च पर्पज ऐ ते के एह् लेई शो ते बड़े बड्डे न मतलब कि बड़ी बड्डी गल्ल ऐ कि बड़े बड्डे मंच उप्पर मतलब कि हर इक युवा गी एह्दे च मौका मिलदा अपने आप गी रिप्रेजेंट करने गी ते बाकी इन्वेस्टमैंट कुत्थु लैनी कि'यां लैनी केह् करना ते उस तौर तरीके दस्से जन्दे मगर एह्दे च अगर गल्ल कीती जाए कि अगर खाल्ली गी सलैक्टिड बंदे गी पैसा मिलदा जां मतलब इन्वैस्टमैंट मिलदी जां मतलब कि इ'न्नै सच्चै गै हुनर दिक्खियै बिजनेस दी गल्ल दिक्खियै एह् करदे जन्दे एह् गल्ल सोचने आह्ली होंदियां एह् बड्डे बड्डे शो कराए जन्दे प्राफिट आस्तै मतलब कि बड्डे बड्डे बिजनेस माइंड बैठे दे जेह्ड़े मतलब कि इ'नें चीजें गी करवांदे ते उं'दे उ'नेंगी अपना प्राफिट लाजिक मिलदा प्राफिट मिलदा एडवरटाइजिंग मिलदी उं'दे कम्म दी ओह्दे आस्तै एह् कराए जन्दे अगर आम दी गल्ल कीती जाए ते आम ते अजें बी पैह्लें बी पुज्जा दा हा ते अग्गें बी उन पुजदे रौह्ना शार्क टैंक दी गल्ल होई तां एह् केईं गल्लां एह् ठीक बी ऐ केईं गल्ला एह्दा ओह् बी नी ऐ कि हून कोई मैं इत्थों उट्ठियै जाह्गा ते हून उत्थै हामीं भरगा कि मेरा मै दस लक्ख दा कोई कम्म शुरू करना बीह् लक्ख दा कोई कम्म शुरू करना पंजाह् लक्ख दा कोई कम्म शुरू करना ते ओह्दे आस्तै मैं मेद बी नि रक्खी सकदा कि मि उत्थोआं इन्वैस्टमैंट मिली जा ओह् बाकी फलाना ढींग कोई फार्म भरना ते जे करना वो करना ओह् कोई मैं ओह् करी सकना ते ओह्दे ताईं मैं जेह्ड़ा त्रै चार ज्हार ऐ ते ओह् डैफिनेट गल्ल ऐ कि ओ मैं फजूल च गै खर्च करन पौना बाकी एह् सलैक्टड गल्लां होंदियां कि फलाने उत्थैं शार्क टैंक दे थ्रु फलाने बंदे गी इन्वैस्टमैंट मिली ते ओह् सलैक्टड गल्लां न साढ़ा मतलब कि युवा ते साढ़े देश दा कन्नै उज्जी गै नि सकदा एह् साढ़ी र रणनीति नी ऐ फारेन दी रणनीति ऐ कि अज्ज दे जमान्ने च अगर गल्ल कीती जा युवा जेह्ड़ा ऐ जम्मू केह् नांऽ साढ़े भारतवर्श दा युवा ऐ उ'यै ओह् मतलब कि बड़ी प्रगति करा दा कम्मै च हर गल्ला अग्गें आवा दा ओह्दी गै बैकबोन त्रोड़ो ते ओह्दे कन्नै गै मतलब कि फारन जेह्ड़े अजैंडे चलने बाकी पोलिटिकल फंड उ'नेंगी साढ़े पोलिटिकल देश न उ'नेंगी फंड मिला दा अराम कन्नै ओह् मतलब कि फंड अपनी पार्टियां चला दे उ'नेंगी कोई मतलब नी कि शार्क टैंक च कोई अच्छा कम्म करा दा करोड़ के बी सी कोई अच्छा कम्म करा दा केह् नांऽ बिग बोस च केह् होआ दा कोई फर्क नी पौंदा एह् टी वी शो खाल्ली शो आफ करने दे तरीके न कुछ नी ऐ एह्दे च साढ़ा युवा जिन्ना मतलब कि समाजिक रोग कोम दुए बंदे कन्नै जिन्ना अच्छा कोमनिकेट करग ओह्दे कन्नै गै उसी फायदा ऐ समाजक रिश्तेदारी च गै अच्छा तौर तरीके बनाई रक्खो ते ओह्दे कन्नै थोआड़ी कामजाबी ऐ बाकी शार्क टैंक तुसेंगी अगर गल्ल कीती जा ते नाइनटी नाइन परसैंट तुसें कोई कामजाबी नी देई सकदा